ई जे छै से बच्चा सबके ऑनलाइन शिक्षामे जे छै से अहाँके बहुत सुविधा होइ छै आओर किछु जे छै से एहिमे हुनकर सबके ज्ञानके लेल आओर किछु जे छै से ओहिमे नुकसानो होइ छै टी वी जे छै से अहाँके ओहिसँ जे छै से हुनका सबके मनोरंजनक भेलनि आ शैक्षणिक सामग्रीमे जे छै से हुनका सबके जे छै से बेसी फायदाकार पहुँचै छनि जे ऑनलाइन अहाँके कतौ जे छै से जल्दी काज भऽ जाय छै आर डाइरेक्टमे जे छै से ऑफलाइनमे जे होइ छै से अहाँके ओहिमे कनि टाइम लगै छै ओहिमे दौड़ बढ़ा बेसी करऽ पड़ै छै से बच्चा सबके जे छै से ओहिके लेल जे छनि से एकै जगह सबटा भऽ जाइ छनि काज आओर हुनका सबके जे छैशनि से एहि पर विशेष अहाँके जोर रहै छनि जे ऑनलाइने काम हेबाक चाही हमरा सबके ओहिमे जे छै से